पावसाच्या दिशांनी आमी मे म्हयन्याक वाडिल्लीं झाडां कातरितात आनी दुसऱ्या कडेन व्हरून रोवतात पावसा ताची चड जतनाय घेवची पडना पूण गिमाच्या आनी शियांच्या दिसांनी खूब जतनाय घेवची पडटा ताका उदक सारें आनी माती बदलपाचें काम करचें पडटा दोन वेळ ताका उदक घालचें पडटा आनी ताका शेण गोबोर आनी डिक्मपोज केल्ले सारें घालचें पडटा पावसा दिसांनी माडा माड माडया पपायो वा आंब्याच्या झाडां आळी काडटात आनी झाडाचो पालो घालून ताची जतनाय घेतात